जीअं की पाण खे कुझु तकलीफ़ थिए थी त पाण योगा कयूं था त उन तकलीफ़ जी पाण खे आराम मिले थो जीअं की आहे पाण खे शुगर थी थिए त उन जी पाण खे योगा करणी खपे त पाण उन शुगर में थोड़ी राहत मिले थी पाण खे पीपी आहे त पाण खे पीपीअ जो पाण खे योगा करणी खपे थो उन पीपीअ में थोड़ी पाण खे राहत मिलंदी जीअं की पाण खे पेर में सूर थो पए त पाण खे पेर जी योगा करणी खपे पीठ में थो पाण खे सूरु पए त पाण खे पीठ जी थोरी पाण खे पंहिंजे हिसाब सां योगा करणी खपे ऐं जीअं पाण खे व्यायाम कयूं था अनुलोम कयूं था वित्रासन में वियूं था त पंहिंजे शरीर में जाम आराम मिले थो ऐं जहिड़ी जहिड़ी तकलीफ़ हुजे थी ऐं उन उन तकलीफ़ जे हिसाब सां पाण योगा कयूं था त उन योगा जो पाण खे असर उन तकलीफ़ खे असरु अचे थो त पाण उन तकलीफ़ खे पाण खे राहत मिले थी जीअं पाण योगा कंदासीं त पाण खे जाम पाण खे संतुष्ट थींदो आहे जीअं की पंहिंजो सुबुह सुबुह जो उथी करे पा योगा कयूं था त पंहिंजे शरीर में जाम आराम मिले